ہندوستانی آرٹ کے یوں تو بہت سارے اسلوب ہیں جو ناپید ہو رہے ہیں اور انہیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے پچھلے زمانے میں لوگ بہت طرح کے آرٹ استعمال کرتے تھے جیسے مٹی کے برتن بناتے تھے اس میں کھانا کھاتے تھے اس میں پانی پیتے تھے لیکن بعد کے ادوار میں یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ناپید ہو رہی ہیں لوگ مٹی کے برتن استعمال کرنے کے بجائے جو جدید برتن ہیں جو مادوں کے ہیں جیسے لوہے تانبا چاندی اور اس طریقہ سے اسٹیل کے برتن استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے آرٹ ہیں جو جیسے برتن جیسے لکڑی وغیرہ کے سامان اور ان پر نقاشی کی جاتی تھی اور ان کو لوگ خوبصورتی کے لیے اپنے گھروں مین رکھ گھروں میں رکھتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے ان لکڑیوں کا یہ ساری چیزیں بھی ہمارے درمیان سے ناپید ہو رہی ہیں اور ان کی جگہوں پر نئی چیزیں آ رہی ہیں جو مصنوعی ہوتی ہیں اور وہ لوہے اور دوسرے دھات کی ہوتی ہیں لہٰذا ایسے حالات میں ہمیں اپنے ان آرٹ کو بچانے کی ضرورت ہے اور انہیں محفوظ رکھنے رکھنے کی رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان کے بارے میں جان سکیں اور ان کو ایک موروثی چیز سمجھ کر کے ان کومحفوظ رہ رکھ سکیں